ॿ अगस्त उणिवीह सौ तेरासी यारहं दिसम्बर ॿ हज़ार चारि ॾह अक्टूबर उणिवीह सौ सततरि चारि ज़नवरी ॿ हज़ार नव पंज फरवरी उणिवीह सौ सतरि